हमारे यहाँ बच्चे किर्केट खेलते हैं उन बच्चों को किर्केट खेलने के लिए अच्छा इस्टेडियम नहीं है हमारे गाँव में बच्चों को छोटा सा इस्टेडियम है जिसमें बच्चे किर्केट बालीबाल फुटबाल बास्केटबाल कबड्डी इत्यादि खेलें खेलते हैं हमारे यहाँ बच्चे छोटे बच्चे गुप्पी डंडा के नाम से एक किर्केट भी खेलते हैं जिसे वो बहुत अच्छा किर्केट मानते हैं अच्छा खेल मानते हैं हमारे यहाँ के छोटे बच्चे हम लोग भी खेले हुए हैं उस मआ मज़ा आता है उसको खेलने में लेकिन हमारे यहाँ कोई अच्छी और बड़ी कोई फील्ड न होने के कारण वो बच्चे खै खेतों में खेलते हैं जिसके कारण से वह डांट सुनते हैं हमारे यहाँ कबड्डी के लिए भी कोई अच्छा सा फील्ड नहीं है न हमारे यहाँ एक कुस्ती के लिए भी अच्छा सा कोई मैदा दंगल करने का मैदान नहीं है जिसके यहाँ कि बच्चे दंगल रोज़ सुबह कर सकें एक छोटा सा जगह है जहाँ पर बच्चे और बूढ़े और आदमी भी जाकर वहाँ पर दंगल लड़ते हैं सुबह वह लोग वहीं पर मेहनत व कसरत जे करते हैं हम लोग का इस्टेडियम जो कि हमारे ज़िले गाजीपुर में है वो यहाँ से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण वह लोंग वहाँ पर नहीं जा पाते हैं जिसके कारण वह यहीं पर खेलते हैं और उसी इस छोटे से इस्टेडियम में कभी कभी बड़े लड़के भी खेलते हैं जिसके कारण से उन छोटों बच्चों को बहुत दिक्कत होता है खेलने में बड़े बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेलते हैं जिसके कारण वह छोटे बच्चे नहीं खेल पाते हैं हमारे यहाँ गाजीपुर इस्टेडियम है लेकिन वो यहाँ से अत्यधिक दूर दूरी पर है गाजीपुर इस्टेडियम खेल ये जाने के लिए बच्चों के पास उतना साधन नहीं होता है जिसके कारण वह नहीं जा पाते हैं गाजीपुर जाने के लिए बच्चों के पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि वह वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर खेलें बच्चे वहाँ पर खेलते हैं गाजीपुर के बच्चे लेकिन यहाँ के बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी गाजीपुर जाएँ और खेलें या फिर हमारे यहाँ भी गाजीपुर के जैसा एक अच्छा सा इस्टेडियम हो जिसमें हम भी किर्केट खेलें बॉलीबाल खेलें फुटबाल खेलें बास्केटबाल खेलें कबड्डी खेलें इत्यादि खेले खेलें हमारे यहाँ भी बच्चे सोचते हैं कि एक गाँव से दूसरे गाँव के बच्चे आएँ और हमारे साथ अनेक गेमें खेलें लेकिन इस्टेडियम छोटा होने के कारण बहुत से लोग उसमें खेलना पसंद नहीं करते हैं कि चोट लग जाएगी बच्चों को बहुत दिक्कत होगा हमारे यहाँ इस्टेडियम उतना बड़ा नहीं है कि जो कि उसमें अत्यधिक लोग एक साथ खेल सकें इस्टेडियम अत्यधिक छोटा होने के कारण बच्चे एक साथ एक एक बार एक ही गेम खेल सकते हैं या फिर बच्चे किर्केट खेलें या फिर बच्चे बालीबाल खेलें या फिर बच्चे फुटबाल खेलें या फिर बच्चे बास्केटबाल खेलें या उसमें छोटे बच्चे जाकर बैटमिन्टल खेलें या वो पुराना गेम गुप्पी दंडा खेलें कुछ बच्चे वृक्ष पर चढ़ कर वह उसपे भी कुछ गेम खेलते हैं जिसके कारण वह वह गिरने से उनको चोट लग जाती है और जो बच्चे नीचे बैट बॉल खेलते हैं उसको लग उनको बल्ला लग जाता है और उन्हें चोट लग जाती है बच्चे अत्यधिक चंचल होते हैं वह खेलने के लिए किसी भी खुले मैदान में जाकर वह खेलना पसंद करते हैं क्योंकि खुले मैदान में उनको अच्छा खेलने का इस्पेस जगह मिल जाता है खुले मैदान में उन्हें खेलने कि जगह अच्छी रहती है वहाँ पर कोई लोग बोलने के लिए भी नहीं उन्हें मिलते हैं और इस गेम को किर्केट को हाँ केवल बच्चे ही नहीं किर्केट को बूढ़े वे भी देखने के लिए जाते हैं किर्केट को वो पंद्रह से सोलह वर्ष के बच्चे अत्यधिक खेलते हैं किर्केट को पच्चीस से छब्बीस वर्ष वाले भी बच्चे खेलते हैं किर्केट में लोग अत्यधिक रुचि रखते हैं जितना भी गेम होता है उसमें भी लोग अत्यधिक रुचि रखते हैं लोग कबड्डी में भी रुचि रखते हैं लेकिन इस्टेडियम छोटा होने के कारण उसमें लोग नहीं खेल पाते हैं लोग बैटमिन्टल में भी रुचि रखते हैं लेकिन बैटमिन्टल का कोई कोई ग्राउन्ड अच्छा नहीं होता है जिसके कारण वह लोंग बैटमिन्टल को नहीं खेल पाते हैं लोग फुटबाल भी खेलना पसंद करते हैं लेकिन फुटबाल के लिए भी कोई उनके पास अच्छा सा इस्टेडियम नहीं होता है लोग खोखो खेलने का भी बच्चे पसंद करते हैं खो खो खेलना भी लेकिन उनके पास उतना पर्याप्त जगह नहीं होता है जिसके कारण वह खो खो खेल सकें बच्चे तो खेलने के लिए अत्यधिक हैं लेकिन कोई अच्छा सा जगह नहीं है कि वह खेल सकें वहाँ पर खेलने के लिए एक बच्चे अत्यधिक होते हैं लेकिन कोई पर्याप्त जगह नहीं होती है बच्चे कुछ बच्चे सुबह में दंगल लड़ते हैं जो कि एक छोटा सा दंग दंगल का इस्पेस है उसी में अत्यधिक बच्चे लड़ते हैं कोई गिरता है बाहर तो कोई अंदर ही रह जाता है कुछ बच्चे बाहर आकर जो दंगल नहीं लड़ पाते हैं वो बाहर आकर कसरत करते हैं और कुछ लोग बाहर आकर अपना टहलते हैं कुछ लोंग उस इस्टेडियम में जाकर ही कुछ बुजुर्ग टहलते हैं कि दंगल में सभी तो नहीं लड़ पाएंगे छोटा सा ही दंगल का अखाड़ा है कुछ बच्चे बाहर में भी खेलते हैं जो गाँव के बाहर में खेत में बना कर खेलते हैं जो गाँव से कुछ दूरी पर हैं वह भी खेत में ही खेलते हैं कुछ बच्चे जो हैं जिनके पास धनराशि है वह बड़े बड़े ज़िलों में जाते हैं और उन टूर्नामेंट में होता है तो उसमें वह खेलते हैं कुछ बच्चे वे किर्केट में भी रुचि रखते हैं जो किर्केट का टूर्नामेंट होता है उसमें जाते हैं और वहाँ पर खेलते हैं खेलने के बाद वह मेडल को प्राप्त करते हैं और गाँव में आते हैं जो वहाँ के विधायक होते हैं वह उन्हें मेडल तो दे देते हैं लेकिन उन्हें उन उत उतने पर्याप्त आवश्यकता कि ज़मीन नहीं दे पाते हैं जिसमें बच्चे किर्केट खेल सकें कुछ बच्चे हैं जो कबड्डी खेलते हैं वह कबड्डी खेलने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हुए वह ज़िला स्तर पर भी खेलते हैं लेकिन वह वहाँ पर एक खेलने के कारण भी जीत जाते हैं वह वहाँ पर भी प्राइज़ को पाते हैं लेकिन कोई वहाँ पर उन्हें अच्छा इस्टेडियम नहीं देता है जिससे बच्चे गाँव में खेलें बच्चे बैटमिन्टल भी खेलते हैं कुछ बच्चे रोडों पर बैटमिन्टल खेलते हैं जो इस्टेडियम में नहीं पहुँच पाते हैं छोटे बच्चे इस्टेडियम में ना जाते हैं क्योंकि इस्टेडियम में कुछ दूरी पर है इसलिए छोटे बच्चे रोड पर ही खेलते हैं छोटे बच्चे इस्टेडियम में न जाने के कारण उनके माँ माता पिता उन्हें घर पर ही खेलवा खेलने के लिए बैटमिन्टल उपलब्ध करते हैं छोटे और लोग इस्टेडियम में रात तक नहीं खेल पाते हैं हैं क्योंकि इस्टेडियम में अंधेरा हो जाता है रात में और रात में हुए उन्हें बल्ला भी नहीं दिखता है कि वो बैट बल्ले को पकड़ें और उनके माता पिता भी रात में उस इस्टेडियम के पास नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसके अगल बगल अत्यधिक घने वृक्ष हैं और जंगल भी हैं उसके बगल में नदी भी है और जिसके कारण से वह लोग वहाँ पर छोड़ते भी नहीं हैं अपने बच्चों को कि इस्टेडियम में रात में वह खेल पाएँ बच्चों का भी मन होता है कि जो शहर के बच्चे रात में इस्टेडियम में खेलते हैं लाइट जलती है और इस्टेडियम में खेलते रहते हैं हैं उन बच्चे भी सोचते हैं काश हमारे यहाँ भी ऐसा इस्टेडियम हो लेकिन उन ज़िला अधिकारी के मैं सूचित करता हूँ वह भी हमारे गाँव में वैसा इस्टेडियम को प्रदान करें कि जैसे बच्चे रात में खेल पाएँ कुछ बच्चे पढ़ाई में न रुचि लेकर गेम में अत्यधिक रुचि रखते हैं जिसके कारण से वह गेम का इस्टेडियम अच्छा न होने के कारण वह खेल नहीं पाते हैं